ہندوستانی تفریحی صنعت نے برسوں میں نمایاں ترقی کی ہے بالیووڈ اور ٹیلیویژن روایتی طور پر غالب رہے ہیں ڈیزیٹل میڈیا کے عروج نے او ٹی ٹی پلیٹفارم کو مقبول بنایا اب ویب سیریز اور آن لائن مواد کے مانگ بڑھ رہی ہے علاقائی سنیما بھی ایک طاقتور تفریحی ذریعہ بن گیا ہے فلمیں اب بھی مقبول ہیں سنیما گھر اور او ٹی ٹی پر دیکھی جاتی ہے ٹیلیویژن کی رسائی وسیع ہے خاص طور پر علاقہ علاقوں میں نوجوان نسلیں مختصر فارمیٹ ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں موسیقی اور کھیل بھی تفریح کا اہم شکلیں ہیں کرکٹ ملک کا سب سے مقبول کھیل ہے اور یہاں کے لوگ کرکٹ کو بہت زیادہ ہی پسند کرتے ہیں اور کرکٹ کرکٹ یہاں بہت ہی مشہور ہے اور ہر گلیوں میں کھیلا جاتا ہے ڈیجیٹل انقلاب نے ناظرین کو زیادہ انتخاب دیا ہے صنعت ایک متحرک اور متنوع اکو سسٹم میں تبدیل ہو رہی ہے